हाँ ऐसे कुछ अंधविश्वास हैं जिन्हे मैं जानती हूँ और ये हमारे क्षेत्र के जो लोग है पूरी तरह से इन बातों पर विश्वास करते हैं जैसे की ऐसी कई बीमारियाँ है जो किसी बच्चों महिलाओं या पुरुषों को हो जाती है तो अभी भी लोग ऐसा मानते है की उनके ऊपर कोई आत्मा आ गई है तो वह उन मरीज को ले कर के वो जादू टोना टोटका करने के लिए चले जाते है झाड़ फूँक करने के लिए चले जाते है जबकि मेरा ऐसा मानना है की ऐसा नहीं होना चाहिए पर ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं के कुछ उनके मन में डर रहता है कुछ उन लोगों को यही लगता है की अगर ये डॉक्टर के पास जाने की बजाय चिकित्सक के पास जाने के बजाय हम झाड़ फूँक करवा लें तो आसानी से हम इस चीज़ से पीछा छूट छुड़ा सकतें है जबकि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए इससे बल्कि महि लोगों के लिए बीमारियाँ बढ़ जाती हैं जैसे मिर्गी के दौरे है या कोई किसी को कुछ दौरे आते हैं तो वो तुरंत ऐसा ही मानते है की आज भी उनके ऊपर आत्मा का साया है